मूंखे लॻे थो त अचणु वारनि सालनि में मुंहिंजी इंडस्ट्रीअ ते सभिनी खां वधीक प्रभाव स्मार्ट डिवाइसनि जो ई पवंदो छो त टेक्नोलॉजी ॾींहों ॾींहुं वधंदी थी वञे हिन सां गॾो गॾु हलण वा हलण लाइ मूंखे बि पंहिंजी इंडस्ट्री में हिनजो वाधारो करिणो पवंदो जंहिं लाइ मूंखे लॻे थो त आर्थिक मदद जी बि ज़रूरत पवंदी इन करे मूंखे लॻे थो त हिन जो ई सभिनी खां वधीक प्रभाव पवंदो छो त अॼु टेक्नोलॉजी ॾाढी वधी वई आहे जिते किथे उन जा पैर वधी विया आहिनि ऐं जिते किथे इन जे बिना ॻाल्हि कोन थी हले त अॼु कल्ह सभिनी इंडस्ट्रीअनि में धंधनि में पाण खे इन जो प्रभाव पए थो ऐं मुंहिंजी इंडस्ट्री में त मूंखे लॻे थो भई स्मार्ट डिवासनि जो ई प्रभाव पवंदो इन लाइ मूंखे इहो ई वधाइणो पवंदो